جی محمد شامی یہ کھیل کو اپنا کیریئر سمجھتا ہے اور طلبہ اسکولوں کے اندر بہت سارے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں کرکٹ میں فٹ بال میں ہاکی میں